बॉलीवुड में एक अजय देवगन की पिक्चर है जो कच्चे धागे है उसमें हमें अजय देवगन की एक जो ड्रेस है जो हमें बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा पसंद है वह कपड़ा भी हमें तो अच्छा लगा जो कि हम भी ड्रेस बनवाने की कोशिश की फिर जा कर दर्ज़ी से बोले तो दर्ज़ी हमें वह ड्रेस सेम बना दिए इस इसके लिए हम ड्रेस जो यह गमछा जो लपेटे हैं वह और अच्छा लगा हम भी सेम वैसे ही एक गमछा भी लिए और जब पहने तो सब देखे बोले जो यह कच्चे धागे वाला फ्री में जो बना है वही ड्रेस सेम है तो यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा जो सब लोग भी बोल रहे हैं अच्छा लगा मेरा पसंद था जो ड्रेस बनाने की कोशिश जैसे की वैसे सेम ड्रेस हमें वह दर्ज़ी बना कर दे दी है और उन कपड़ों के कपड़ों में के लिए भी हमें खर्चा भी कम कम पड़ा और ड्रेस भी अच्छा बन पाई जो कि पहनने में भी बहुत अच्छा लगा इसीलिए इसीलिए हम वह फिलिम यूटूब या टीवी सीरियल में या टीवी कैसेट में बहुत बार देखे हैं और देख देखते रहते हैं अभी तक भी जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है अजय देवगन का एक्सन भी बहुत अच्छा लगा और उसका ड्रेस जो अच्छा लगा हमें पसंद ही आ गई एक ही बार में वह ड्रेस जब जब वह ड्रेस हम बनवा लिए और पहन लिए तब हमें बहुत सुकून मिला जो अच्छा ड्रेस है अच्छा बहुत अच्छा है तो कम खर्चा में इतना अच्छा ड्रेस आ गया और जैसे कोशिश की है बनाने की सेम वैसे ही बन गई है और बहुत अच्छे विचार से हम इसे देख के बना लिए हैं और पहन भी लिए हैं धन्यवाद